एखनके युगमे तऽ विज्ञान आओर तकनीकीके बहुत पैघ मान छै एखनके युगमे जे विज्ञान आओर तकनीकीके क्षेत्रमे जे कोर्सवला लाइन ओकरा लए तऽ भटकऽ नहि पड़य छै ओकरा रोजगार तऽ मिल जाइ छै